खेल खेॾण सां ॾाढी प्रकार जा शारीरिक योगदान मिलंदा आहिनि तव्हांखे ॾाढा लाभ मिलंदा आहिनि तव्हांजो शरीर त चुस्त रहंदो ई आहे त तव्हां जेतिरा हलंदा रहंदा आहियो खेल खेॾंदा रहंदा आहियो ऑक्सीजन तव्हांजे शरीर में बढ़िया सां वेंदी आहे औरि फ्लो सर्कुलेशन ठहियलु रहंदो आहे तव्हांजो ब्लड सर्कुलेशन तव्हांजो हिमोग्लोबिन सभ ठहियलु रहंदो आहे हज़ार बीमारियुनि सां दूरि रहंदा आहियो तव्हां जेतिरा तव्हां खेल खेॾंदा आहियो ओतिरो तव्हांजी बॉडी चुस्त रहंदी आहे औरि तव्हांखे बीमारियुनि सां दूरि करे करे रहंदी आहे की तव्हां एक्टीव रहियो ख़ुशि रहियो औरि स्ट्रॉंग रहियो मानसिक स्वास्थय में बि ॾाढो खेॾण जो फ़ाइदो रहंदो आहे की तव्हांजो दिलि दिमाग़ सभु ख़ुशि रहंदो आहे फ्रैश रहंदो आहे तव्हां थोरी देरि पंहिंजे ॿारनि सां पंहिंजे माउ पीउ सां अगरि खेल खेॾी वठो त तव्हांखे टाइम बि मिली वेंदो आहे पंहिंजो परिवार सां तव्हांजो मनु ख़ुशि थी वेंदो आहे त मूड फ्रैश बि थी वेंदो आहे तव्हांजो दिल बि ख़ुशि थी वेंदो आहे औरि अगरि तव्हां अहिड़ा खेल खेॾो था जेकी शतरंज वांगुरु त तव्हांजो दिमाग़ बि उन सां ॾाढी तेज़ थींदो आहे जेका ॿार शतरंज खेॾंदा आहिनि हुननि जो दिमाग़ ॿियनि ॿारनि खां काफ़ी तेज़ हूंदो आहे पढ़ाई में वधीक तेज़ हूंदा आहिनि त ॿार खेल खेॾी करे करे पंहिंजे पाण खे त चुस्त रखी सघंदा आहियो तव्हां त तव्हां खे मज़ो बि ईंदो तव्हां ख़ुशि बि रहंदव औरि तव्हांजी हेल्थ बि ठहियलु रहंदी तव्हां इन खेल के वधीक अॻिते वठी करे करे पंहिंजो केरियर बि ठाहे सघंदा आहियो